مجھے نہیں لگتا دوسرے سیاروں پر زندگی ہوگی کیونکہ وہاں پر آکسیجن پریزینٹ نہیں ہے چنانچہ سائنس کے مطابق ایسا سیارہ ہے جہاں پر پانی پایا گیا ہے وہ بھی بہت ہی کم تعداد میں مارس ایک ایسا سیارہ ہے جہاں پر سائنسٹسٹوں نے کچھ کم تعداد میں پانی پایا ہے جس کے جس کی وجہ سے یہ پاسیبلیٹز آتے ہیں کہ ہم ہمارے آنے والے وقت میں ہماری آنے والی نسل اور جینریشن مارس پر جا کر رہ سکتی ہے وہ بھی بھی بنا کسی مشکلات کے کیونکہ وہاں پر او ٹو اور پانی دونوں بھی موجود ہیں جو کہ انسان کو جینے کے لیے کافی ہیں پھر بھی میرے خیال سے زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے جہاں پر انسان بغیر کوئی مشکلات کے بغیر کسی چیز کے آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں اور دوسرے سیاروں پر زندگی نہیں ہے